कपड़े धोने के लिए तो अभी हमारे घर में एक वाशिंग मशीन है तो उसमें पहले कोई मौसम हो तो हम उसी में कपड़े सूपा सूखा देते हैं और जितने कपड़े धोने है उस हिसाब से पानी डालते हुए पानी भी बरबाद ना हो और कपड़े भी सारे धूप जाए और भले कैसा ही मौसम हो अगर धूप अगर निकली होती तो हम एक बार कपड़े बाहर या ऐसे हवा में ज़रूर सुखाते अगर बारिश का मौसम हो तो हमारे घर में ही रस्सी बांध के घर में ही सूखा देते हैं सर्दियों में भी हम सुबह जल्दी कपड़े धोते हैं और तावड़े में जल्दी धूप में जल्दी सूखा देते तो वो जल्दी जल्द धूप में सर्दियों में जल्दी कपड़े सुख जाते हैं